हमारे यहाँ अच्छा अच्छे कलाकार जो है हमारे यहाँ जो मिट्टी का बर्तन भी बनाते हैं उसके लिए कोई नहीं बिकता है जैसे में पबनी पूजा होता है उसी तरह से और मिट्टी का बर्तन बिकता है उसको बाद हमारे यहाँ जो जो सरकार द्वारा दिए गए हैं जो ऋृण जिसके लिए हमारे यहाँ पैसा का जरूर जो पड़ता है तो उसी द्वारा हमारे यहाँ सब्सिडियरी का सब ऋृण का जैसे पैसा जैसे हम लोग का यहाँ पैसा नहीं मिलता है तो जीविका द्वारा हम लोग का लोन दिया गया है उसी आधार पर हम लोग उठाते हैं सब्सिडियरी जैसे हम लोग का जो हम लोग का गैस ऊस द्वारा दिया गया है जीविका सियाल रोज़ हमारे यहाँ भारत सरकार को योजना से जैसे सरकार द्वारा मिली गई है सब्सिडियरी उसी दिया पर नाम पर प्रदान करते हैं जैसे कला का प्रकार से हम लोग का प्रदान करते हैं जैसे डोम हो गएँ हैं डोम का कोई भी सूपदवरी ऐसे नहीं बिकता है जैसे कि जो डोम हम लोग के यहाँ एक पबनी पूजा होती है उसी तरह पर शादी विवाह भी होती है उसी आधार पर हम लोग का डोम पैसे पर हम लोग के यहाँ दवरी सूप ऊप का हम लोग का बिक्री होता है जैसे हम लोग का धोबी हो गए धोबी हम लोग के यहाँ कपड़ा धोते हैं तो उसका एक कला है जैसे हम लोग का कोई भी काम होता है तो उसका एक कला हो जाता है जैसे हम लोग के यहाँ कोई भी कोई भी जिन्हें मान्यता नहीं जाई उसे हम लोग कला जैसे कि हम लोग का लोन ऊन लिए गएँ हैं जैसे हम लोग का यहाँ बहुत अच्छी तरह से लोन वोंन प्रदान किया गया है जैसे जिविका में हम लोग का जुड़े हैं उसी तरह से जीविका में हम लोग का पहले जुटते हैं उसको बाद हम लोग का खाता उता खुलता है उसको बाद हम लोग का सब ओके हो के उसको बाद हम लोग के यहाँ लोन मिलता है उसको बाद हमारे यहाँ लोन का प्रतिती जैसे फॉर्म भर आता है उसी आधार पर हम लोग का लोन मिलता है जैसे सब्सिडियरी हो गया गैस का जैसे गैस का सब्सिडियरी हो गया कोई तरह अलग अथी हो गया उसी तरह सब्सिडियरी हो गया तो उसका अलग एक अथी है जैसे हम लोग का सब्सिडियरी मिलता है जैसे ऐसा और कला जैसे कि हम लोग का कोई व्यापार करता है जैसे हम लोग का तरह तरह का व्यापार करता है जो हम लोग का गेंहूँ चावल अलग अलग अथी थी ख़रीदे आ जाता है उसी तरह हम लोग का सब खरीद के उसको उसके बाद सेलिंग होता है उसके बाद हम लोग के यहाँ व्यापारी होता है जैसे हम लोग का और पेंटिंग का जैसे जैसे हम लोग के यहाँ अनुदान का भी पैसा आता है जिससे हम लोग का फ़रम भराता है वार्ड वगैरह हुआ उसी आधार पर हम लोग का अनुदान का पैसा आता है और हमारे यहाँ अनुदान का विकसित होता है हमारे यहाँ अनुदान का पैसा इसी आधार पर आता है जैसे हमारे यहाँ वो कलाकार जो हो गए हैं जैसे कुम्हार हो गए सुनार का जैसे शादी विहाओ हो गया उसी तरह से सुनार का बिक्री चलता है उसी आधार पर सुनार का भी कला हो गया जैसे हम लोग का सिलाई करते हैं उसी आधार पर कला हो गया हम लोग का सिलाई का अलग कला हो गया जैसे हम लोग का खाना बनाते हैं उसी आधार पर हम लोग का खाना का अलग जैसे खाना बनाते उसी आधार पर हम लोग का कला हो गया इसी आधार पर हम लोग पेंटिंग करते हैं घर में डिजाइन भी बनाते हैं उसी आधार पर हम लोग का कला हो गया जिसके आधार पर हम लोग का एक घर बनाते हैं घर बनाते हैं तो ईट से सीमेंट बालू से घर जोड़ते हैं तो उसी तरह से हम लोग का एक कला हो गया जैसे हम लोग डिजाइनिंग एक तरह से बनाते हैं उसी तरह से हम लोग का कला हो गया हम लोग का अलग अलग डिजाइनिंग होता है हम लोग का अलग अलग जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो एक तरह से एक कला हो गया जैसे हम लोग का गेंहूँ चावल हर चीज़ खरीदते हैं तो सबका एक व्यापारी होता है उसका भी एक कला हो गया हम लोग के यहाँ जैसे ढूध सेंटर हो गया उसी आधार पर हम लोग का दूध देते हैं तो उसी तरह से हम लोग का एक कला हो गया हर आथी से हम लोग का एक कला हो गया जैसे हम लोग के यहाँ भैंस पालते हैं तो उसी आधार पर हम लोग उसका चारा गाय सब कुछ देते हैं तो इसलिए हम उसका भी एक आधार पर कला हो गया हमारे यहाँ अलग अलग तरीका से सब होता है हमारे यहाँ एक कला हो गया जिसके लिए जैसे हो गया मिट्टी का बर्तन बनाते हैं कुम्हार उसी आधार पर सब बेचते हैं जैसे हम लोग का झाड़ू उडू बनाते हैं तो उसका दीपावली में यूज़ करते हैं जैसे हम लोग के यहाँ कोई दुकानदारी हो गया छठ पूजा पर्व होता है उसी तरह से हम लोग के यहाँ छठ पूजा में अलग अलग तरीके से हम लोग उसको पूजा में बिक दुकानदारी से खरीदारी करते हैं इसी आधार पर हम लोग के यहाँ कपड़े के दुकान में जाते हैं तो साड़ी खरीदते हैं इसी आधार पर एक कला हो गया हमारे यहाँ इसी आधार पर सब अलग अलग तरीके से हम लोग के यहाँ कला हो गया है